घर में चांहि हर तरह जी चांहि ठाहींदा आहियूं अदरक वारी लीली चांहि वारी चांहि फोटे वारी सुंड वारी फोते वारी कहिड़ी बि चांहि असांए घर में मनपसंदि चांहि ई आहे निंबू शिकंजी बि ॾाढी बढ़िया ठहंदी आहे निंबू शिकंजीअ में तव्हां जीरो काला नमक हिंग ऐं कुटियलु जीरो कुटियल कारो मिर्च विझी खंडु विझी करे घुमायो शिकंजी हेॾी मस्त ठहंदी आहे उन जे बावजूद असां शरबत बि तरह तरह या शरबत बि ठाहींदा आहियूं रोज़ जो शरबत बि मां घरु ई ठाहींदी आहियां ओरेंज शरबत बि घर ठाईंदी आयां लिची वारी शरबत बि घर ठाईंदी आहियां उन जे बावजूदि सिंघिनि जो सूप हेॾो मस्तु ठहंदो आहे सिंघिनि जे सूप में सभिनी खां पहिरियों तव्हां सिंघियूं बीट गजरूं टमाटा अदरक थूम हिकु साओ मिर्च ऐं पालक सावा बसरि जेके बि वेजीटेबल्स तव्हांजे घर में हुजनि सभु मिक्स करे हुन खे बॉइल करे सिटी हणाए हुन खां पोइ थधो करे छाणे करे तव्हां चङी तरह हुन जो रस कॾी करे तव्हां टहिकाए वरी उन में लूणु कारो मिर्च ऐं जीरो कुटियल विझी सूप पीअंदो त मज़ा ई अची वेंदव सूप जे सिआरे में सूप पीअण जो बात ई कुझु और हूंदी आहे हुन खां पोइ असां अंगुरनि जो जूस बि मस्तु ठाहींदा आहियूं अंगुर मिक्सर में पीसे हुन में थोरो पाणी विझी करे वरी ग्राइंड करे कढी करे वरी कालो नमक ऐं जीरो कारो मिर्च विझी करे घुमाए थोरी आइस क्यूब विझी करे तव्हां कंहिंखे बि सर्व करे सघंदा आहियो उन जी बि बाति कुझु और ई आहे जेतुनि जो बि शरबत ॾाढो मस्तु ठहंदो आहे नरम जेतुन खणी करे तव्हां मिक्सर में पीसियो पोइ उन में थोरी खंडु मिक्स कयो मिक मिक उहो पीसे करे वरी पोइ तव्हां रेफरीजरेटर में स्टोर करे सघंदा आहियो जेको बि महिमान अचे उन खे थोरो जूस विझी थोरो पाणी ऐं थोरी आइस क्यूब विझी जीरो कालो नमक चाट मसाला विझी करे तव्हां जेतुनि जो जूस बि कंहिंखे बि सर्व करे सघंदा आहियो रोज़ शरबत बि ॾाढो ई बढ़िया ठहंदो आहे घर में असां हिते सूरत में कोल्ड कोको बि ॾाढो फेमस आहे मां कोल्ड कोको बि घर में ही ठहींदी आहियां कोल्ड कोको जा पैकेट घर में ॿाहिरि मिलंदा आहिनि उहो तुरंत बसि वठी इंसटेंट ई हूंदो आहे ॿाहिरा वठी करे अधु किलो खीरु खणबो ऐं उन में कोल्ड कोको जो पैकेट विझो घुमाए घुमाए ॾह पंद्रहं मिंट ई घुमाईंदो त बढ़िया थिक थिक थी वेंदो उन खे पोइ तव्हां चिल्ड करे ऐं फ्रिज में रखी करे कोई बि महिमानु अचे त तव्हां सर्व करे सघंदा आहियो फालूदो बि ॾाढो मस्तु ठहंदो आहे खीरनी बि ॾाढी बढ़िया ठहंदी आहे सईन जी खीरणी ठाहिणु वञो त उहा बि ॾाढी मस्तु ठहंदी आहे